जैदातर ग्रां च लोक सलबार कमीज जैदा पसंद करदे ते पजामा कुर्ता होई गेआ जेह्ड़ी उंदी जेह्ड़ी बेहानू कुड़ियां होंदियां ओह् जैदा लिशकने बिशकने सूट जैदा पंसद करदियां मंगलसूतर बगैरा चूड़े सदूंर बगैरा एह् जैदा मतलब कि जेह्ड़ियां बेहानूं कुडियां होंदियां जैदा लिशकियै मतलब कि अपने आप गी सजदी संवरदियां जेह्डियां बचैरियां ब्याह जिं'दा अनमैरिड होंदियां जेह्डियां उ'नें मतलब कि ओह् सिंपल रौंह्दियां एह् ग्रां च जैदा होंदा ऐ जि'यां ग्रांऽ च कोई मतलब कि हून अजकल कुडियां पैंट कमीजां बडियां पादियां ते ओह् मतलब कि ग्रांऽ दियां जेह्ड़ियां जनानियां होंदियां जेह्ड़ियां परानियां जमाने जमाने दियां होंदिया जनानियां ओह् बडियां गल्लां करदियां के दिक्खो के फलाने दी कुड़ी ने एह पाए दा फलाने दी कुड़ी ने ओह् पाए दा ते जेह्ड़ी अजकल दी जैनरेशन ऐ ना ओह् थोह्ड़ी दिखदी कि जेह्ड़े साढ़े ग्रांऽ दे ग्रांऽ दे लोक एह् पांदे कि अस बी पां पर जेह्ड़े साढ़े मां भापा ऐ ओह् आखदे कि नेई ग्रांऽ दे मताबक असें ग्रांऽ आह्ले लेखा ई रौह्ना चाहिदा ते अस मतलब कि सलवार कमीज पांदे आं जियां मतलब कि जबैलरी होई गेई ज्वैलरी सिंपल रौह्ना ते जेह्ड़ा कल्चर होंदा ग्रांऽ दा कल्चर जेह्ड़ा होंदा ओह अलग होंदा ग्रांऽ दे कल्चर च जि'यां कोई बी दिवाली बगैरा औंदी ते अस लश्मी माता दी पूजा करने होन्ने ते उं'दे अग्गें जेह्ड़ा मतलब कि भोग लगदा ओह् चने पुड़ी कड़ाह् होई गेआ ते जेह्ड़ा ब्याह् ब्याह आह्ले रोज जेह्ड़ा होंदा कि ओह् मतलब कि ब्याह दा जेह्ड़ा सिस्टम होंदा ओह् बड़ा अलग होंदा ऐ ब्याह च दाल चौल अंबल ते जैदा तर मश्हूर जेह्ड़ा होंदा कि ओह् अबंल होंदा ऐ ग्रां दे लोक लोक बड़ा अंबल बड़ा पसंद करदे ते ओह्दे बाद जि'यां कि कल्चर जि'यां अजकल हून अस ग्रां च लोक मक्कां राह्न्नें होन्ने मक्कां रांह्दे मक्कें दी जेल्लै अस मक्कां होई जंदियां ओह्दे बाद जेह्ड़ियां मक्कां होंदियां उ'नें ई पेहाइयै उं'दे आटे दे ढोड्डे बनान्ने होन्ने जेह्ड़ा कि ग्रां च बडा गै मश्हूर ऐ साग ते ढोड्डा स'रेआं दा साग साग बी उद्धर अपने गै होंदा ऐ जि'यां साइड साइड उप्पर लोक रांह्दे स'रेआं दा साग ते फ्ही ओह्दे बाद साग ते ढोड्डा मतलब कि जेह्ड़े पराने जमाने दे बजुर्ग हे ओह् बडा ई पसंद करदे हे ते अजकल पराने जमाने दे बजुर्ग जेह्ड़े ऐहे साग ढोड्डा लस्सी बगैरा देहीं बगैरा बड़ा ई खंदे हे ते जेह्ड़े अजकल दे अजकल बी उऐ ऐ कि साग ढोड्डा बनान्ने ते है लस्सी बी छोलदे पैह्लें जमाने पैह्लें जमाने दियां जेह्ड़ियां जनानियां ओह् लस्सी छोलदियां हियां अजकल ते सारा मशीन कन्नै ई छोलदियां बगैरा नेईं ते जेह्ड़े अपने हत्थें कन्नै छोलियै मक्खन कड्ढियै ओह् खाना ओह्दा बड़ा ई अलग टेस्ट हा ग्रां च फस फेसीलिटी ते बड़ी ऐ पर लोक जेह्ड़े ऐ ओह अपने रुूल गी फालो निं करदे हैन ग्रां च हून जियां अस बी ग्रां च रौह्न्ने होन्ने जेल्लै साढ़े ममा भापा बनान्ने होन्ने साग ढोड्डा बनांदे ते फ्ही ओह् सनांदे पैहलें अस अस साग ढोड्डा जेह्ड़ा ऐहा ओह् सिर्फ ढोड्डे उप्पर थोह्ड़ा सारा मक्खन लाइयै ते गुड़ कन्नै बी खंदे हे ते इन्ना शैल लगदा हा ते अजकल अजकल बी अस जेल्लै ममा होर बनांदे साग ढोड्डा ते अस खाइयै मतलब कि इयां रूह् खुश होंदा कि बाक्या ई इन्नी शैल चीज बनाई दी